ہمارے علاقہ ہمارے علاقہ جو ہے سپول جلع ہے اس میں بہت زیادہ ٹھیٹر وغیرہ ہے لیکن ہمارا تو اتنا اچھا وغیرہ نہیں ہوتی ہے وہ پہلے میں جایا کرتے تھے فلم وغیرہ ایک دو دیکھا ہوں لیکن دوست وغیرہ اب بھی جاتے ہیں ادھر میں گھومتا ہوں گھومتا وغیرہ ہے ادھر کوئی نئی فلم وغیرہ آتی ہے سلمان خان شاہ رخ خان یا جو بھی ہے ساؤتھ کا ہی اگر ہندی میں آتا ہے تو دوست وغیرہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں فلم وغیرہ جو بھی اچھا لگتا ہے اگر آ کے بتاتے ہیں کچھ اگر اچھا رہا وغیرہ تو دلل کرتا ہے اگر چلے جاتا ہوں لیکن آج کل میں باہر رہتا ہوں تو گاؤں میں بہت کم دیکھتا ہوں اتنا نہیں دیکھتا ہوں اگر کبھی کدار آتا ہوں موقع اگر ملتا ہے کوئی نئی فلم لگی رہتی ہے تو چلے گیا چلے جاتا ہوں دیکھنے سننے کے لیے لیکن اس سے میں لوگ اتنا فلم کا زیادہ شوقین تو نہیں ہوں لیکن کچھ دوست وغیرہ ہے فلم دیکھنے کے لیے جایا کرتا ہے وہ سپول جلع میں ایک مشہور ٹھیئیٹر ہے تھٹھیٹر کا تو نام ہمیں کچھ ہے ابھی پتہ نہیں ہے لیکن سپول جلع کے علاقے میں بہت زیادہ ہے لیکن ہم لوگ جو اکثر اجایا کرتا ہوں ادھر میں ہے ہمارے دوست وغیرہ ہے جاتے ہیں اکثر دیکھنے کے لیے کچھ فلم وغیرہ دیکھ کر کے اسٹوری وغیرہ بھی لگاتا ہے نیا نیا آج کل فلم کا یہ ہو گیا ماحول بہت زیادہ فلم وغیرہ آنے لگا ہے ہر ہیرو کا ہر نیا نیا ہیرو آیا ہوا نیا نیا فلم وغیرہ نکل رہ ہے جاتا ہے دیکھنے سننے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں